हैल्लो हां जी नमस्ते सनाओ केह् हाल चाल ऐ केह् आक्खा दे तुस आह्ला नेईं नेईं बीह् रपे होई गेदा हू'न तेल मैहंगा होई गेदा नेईं जरो मी बीह् रपे गै लैने होने बीह् गै सारै चला दा बीह् गै कराया पन्दरां नेईं ऐ हू'न तेल मैहंगा होई गेदा अस कोई मर्जी नी करा ने भाई इत्थै रूल निकले दा कि बीह् रपे कराया ऐ दिक्खी लाओ नेईं ते होर कोई गड्डी दिक्खी लैयो फिरी हू'न कोई सब्जी थोह्ड़ी कराया लैना एह् ते बीह् गै ते बीह् गै लैने असैं भाई जे थुहानू मता लग्गा दा खल्लै उतरी जाओ हां ते बीह् रपे गै लैना भाई जे नेईं देना ते खल्लै उतरी जाओ ठीक ऐ